हाँ हमको फोन करना

हाँ हमको फूल चाहिए षादी है ब्याह है हाँ

हाँ हाँ गेंदा कोई भी फूल चले

हाँ हाँ

हाँ हाँ ठीक है

बढ़िया है ठीक

ले लो

ठीक हाँ ठीक है

हाँ हाँ